मैया आङो सिमला बाजाराव गांसे बिजाब बायदोंमोन हिमालया बुक स्टलाव बिदाबनि मुङानो जादों थार्ड सेमिस्टारनि बिजाब मेजर बिजाब बिजाबनि मुङा जादों टिचार इडुकेसन बिजाबखौ बायनाथ' आङो जोबोद मोजां मोनदों बिजाबनि कुवालिटिफोराबो जोबोद मोजाङैनो जादों पेपारफोरा इसे गुबुन बिजाबफोरनि रुजुनायाव इसे मोजांसिन मोनदों आं पेपार कुवालिटिखौ बे बिजाबा निलिमा प्रकासनियाव दिहुनजानाय डक्ट'र सुनिता आगरवालाया लिरनाय दामाथ' बारा लायाखै ओरैनो सेजौ दजिसोल' लानाय जादों बेखिनि दामावथ' बिजाब मोननाया जोबोद मोजाङैनो जादों आरो बिजाबनि सिङाव हाबनानै एन्सार कुइसनफोरखौ नायब्लाथ' गासैबो गोरोबनायानो जादों सेलेबासफोराबो एन्सार नट्स लिरना होनायफोराबो मोजाङैनो जादों टपिकफोराबो रोखा रोखायै मोजाङैनो लिरजाजोबदों आं बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बे बिजाबखौ दिहुनगिरिफोरनिसिम